आबाद आबाद मावनाया दा मोसौनिफ्राय जायो आरो बेमारा बोरै जायो बिदिनो मुलि सारनाय मोनजाबा बेमार जायो आरो दा माइ हानाय बोथोर जाबाय सोरबा मुलि सारो सोरबा भिटामिन सारो बेहायनो दा मानसिफोरा मोसौआ बेमार जायो बे बेमारखौ बोरै सोखागोन दा मोसौआ बे माइ हानायाव मुलि सारनाय मोनजाबा बोरै खिस्रायो आरो खिस्रायनानै रानलाङो आरो बेखौ बोरै मा होनानै मा होफिनबा बोरै मोजां जागोन जों बेखौ दा जेबो होननो हाया आरो जोङो दा माइ हादों आबाद सोरबा बोरमा हगारो सोरबा मोसौ हगारो सोरबा अमा दाव हगारो मुलि होयो नारायाव मुलि होयो बेफोरखौ गासिबो जाना होयोबा सोरबा मुलि सारबा बे थैबाय आरो बे थैनायनिफ्राय जोङो रैखा खालायनो हाया आरो रैखा दा माइ हानाय बोथोर आरो मुलि सारो मानसिफ्रा मोसौआ मोनजायो बेमार जायो बे बेमार जानायाव रावबो होबथानो हाया बोरैहाय मोनफिनगोन बोरै माफिनगोन मोसौआ बिदिनो बेमारआ जायोबा मुलि सारनाय मोनजायोबा खिस्रायो खिस्रायनानै आरो इसिबां खस्थ' मोनो मोसौ मोसाया आरो बायदिसिना हगारो मानसिफ्रा मुलि सारो मुलि सारनायाव बे मोसौआ मोनजायो मोनजानायाव आबादथिलिखौ बयबो होबथानो हायो आरो मोसौखौ बयबो गांसो जानायाव मुलि सारनानै मोनजायोबा बिराथ मोसौआ रानख्रेबलाङो गाज्रि जायो आरो बिदिनो बेमारनिफ्राय बोरै थिखोनांगौ मुलि दौनांगौ मुलि दौनांगौ मानि भिटामिन दौफिननांगौ भिटामिन दौफिननायावसो दा मोसौफ्रा मोजां जाफिनो बिदियाव जोङो जों मा होनबावनो बयबो खेथि मावो मोसौ जायो मुलि सारो बेमार जायो बेफोरखौ जोङो गासैबो मोनथिजोबगौ आरो मोसौ बिदिनो माथो होनबावनो आंलाय होइ जेबो रोंला आङो दा जोंहा थाइमआबो जाबाय